एगो मोबाइल खरिदले रहियै ने पन्द्रह हजारमे तऽ मोबाइल बहुत ही अच्छा आवाज भी दै छलै फोटो भी अच्छा आबै छलै आओर सभ चीज ओकरो अच्छा रहै मोबाइलरे आओर लाइट भी अच्छा छलै ओकरो वोल्युम भोल्युम मने सभ चीज ओकरो अच्छा लगै रहै हमरा आओर जल्दी चार्ज भी होइ छलै आओर जादा देर भी चार्ज रहै छलै आओर ओकरो लाइट भी अच्छा रहै फोकस भी ओकरो अच्छा दै रहै आवाज बहुत ही अच्छा रहै ओकरो मोबाइलरे